हमर सबके गाममे आज आजतक हिन्दुस्तान भास्कर इसब जे छै समाचार पत्र आबैया आओर हमरा सब जे छै आइकाल्हि तऽ लोग जानू के मोबाइले सऽ जे छै आजतक देखै छी आ अखबार के तऽ कमे यूज करै छियै अएँ अखबारमे जेनाकि जे भास्कर ई सब जे छै नीक अखबार छै